हांवें फाटल्या म्हयन्याक शॅम्पू ऑर्डर केल्लो हय म्हाका तो शेंपू खूब आवडलो तितून म्हजे केंस आतां बरें जाता आनी म्हजो हेरफोल बी रावला आतां हेरफोलूय जायना म्हाका म्हजे केंस बरे शायनी सिल्की जाल्या हय शॅम्पूचो म्हाज्या केंसांचेर बरोच प्रभाव जालो जे केंसांक स्प्लीटेंड्स बी आशिल्ले ते सगळे ना आतां म्हजो पॉजिटीव एक्सपिरियंस हांव तुमकां शेर करता